नमस्ते नमस्ते और बताइए तो आपको कैसे जाना है दिक्कत होगी ना आपका पेपर है अब नहीं कर नहीं पढे़ंगी नहीं लिखेंगी तो कैसे पास होंगी सर आपका पेपर आ गया है तो कैसे जाऊँ जाएँगी तब क्या होगा आपको जाना ज़रूरी है वहाँ पर अच्छा तो आपका पेपर कैसे होगा आप फैल हो जाएँगी तो आप फैल हो जाएँगी तो आप फूल आप अपने पापा से बतियाइए ना नहीं हो पाएगा नहीं जाना है आपको तुम्हारा एग्जाम है नहीं दे पाओगी तो तुम्हारा जैसे साल भर ये सब पढ़ाई नुक़सान हो जाएगा आपको वो वो इग्ज़ाम देना है ना आपको इग्ज़ैम देना है ना आप नहीं पढ़ोगी तो साल भर की पढ़ाई नुक़सान हो जाएगा नहीं इग्ज़ाम दे पाओगी तो आपको इग्ज़ाम दिलवा दे देना पड़ेगा नहीं दोगी तब आपको छुट्टी नहीं मिलेगी आपको इग्ज़ाम देना है नहीं तो साल भर की पढ़ाई नुक़सान हो जाएगी कैसे जाएँगी आपको मतलब एग्जाम देना है ना आपको नहीं जाना है उसी का एक महीने के लिए जाओगी वहाँ पर तो पेपर मतलब इग्ज़ाम कौन देगा इग्ज़ाम है ना आपका मई नहीं दोगी तो फैल हो जाएगी आप उसका साल भर की पढ़ाई नुक़सान हो जाएगा कैसे आप दिलवा सकती हैं साथ में जाना पड़ेगा वो बस ठीक है तुम्हारा इग्ज़ाम छूट जाएगा ये नहीं सोंच रही हो क्या कैसे जाएँगी नमस्ते नमस्ते